ہیلو جی آپ آر كے ہاسٹل سے بول رہے ہیں ایكچولی میری نا طبیعت خراب ہو رہی ہے میرے پیٹ میں بہت زیادہ درد ہے یہ میرے كو پندرہ دن ہو گئے تو میں نے یہاں پر ہمارے یہاں پر كلینک ہے وہاں سے دوائیاں لی تھی پر مجھے اس سے كوئی آرام نہیں ہے نہیں نہیں ابھی الٹرا ساؤنڈ نہیں كروایا ہے میں نے اس لیے مجھے آپ كی صلاح لینے كے لیے ہی میں نے آپ كو كال كری ہے نہیں نہیں بس پیٹ میں درد ہوتا ہے اور چبھن ہوتی ہے

نہیں نہیں بس بلڈ ٹیسٹ كروایا تھا بلڈ ٹیسٹ میرا وہی نارمل آیا تھا چبھن مجھے رائٹ سائڈ ہوتی ہے نہیں نہیں گیس كی وجہ سے تو نہیں ہے كیوںكہ میں نے گیس كی دوائیاں وغیرہ بھی بہت كھائی ہے گیس كا ہاں ہاں وہ جی جی جی میں نے یہ ڈاكٹر كو ہاں جی ڈاكٹر كو بھی میں نے بتایا تھا یہاں جو كلینک ہے ہمارے یہاں پہ تو انہوں نے مجھ كو بولا تھا كہ آپ ایک بار كسی ڈاكٹر سے صلاح لے لیں یا پھر آپ الٹرا ساؤنڈ كروا كے مجھے دكھائیں جی ہاں جی ہاں جی جی دوائی لی تھی میں نے بتا تو رہی ہوں میں آپ كو میں نے وہی دوائیاں لی تھیں وہ گیس وغیرہ كی دوائی دی تھی انہوں نے اور جو درد وغیرہ تھا اس كی دوائی دی تھی میں نے میں آپ كو بتا رہی ہوں پندرہ دن سے میرا درد ہو رہا ہے پندرہ دن سے زیادہ ہو گئے اور جو میرے كو درد اٹھ جاتا تھا تو میں دوائیاں لے آتی تھی تو دوائیاں دو تین دن كی دیتی تھیں وہ تو دو تین خوراک ہو جاتی ٹھیک ٹھیک اوكے تھینک یو سر